مجھے موٹیویشنل گانے پسند ہے کیوںکہ وہ ہمیں انسپائر کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ سکھا کے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے لائف میں ایسا رہنا چاہیے ویسا رہنا چاہیے اس سمئے کوئی گانا یاد ہے جیسے کہ وہ رکرا تو بندیا راہ پہ چل بندیا یہ والا سونگ مجھے اچھا لگتا ہے اور دنگل کے بھی دنگل ایک مووی ہے اس میں بھی کچھ سونگس بجتے ہیں جو موٹیویشنل سونگ ہیں اور تھری ایڈیٹس میں ایک آل از ویل آل از ویل سب ٹھیک ہے یہ والا بھی گانا بہت اچھا لگتا ہے مجھے کیوںکہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسے مطلب کہ ایک گانے کا مطلب اگر تم غور سے سنو تو ہمیں وہ بہت کچھ سکھا کے چلے جاتے ہیں کچھ گانے اور مجھے مکس لوکی سونگ پسند ہیں کیوںکہ وہ جب میں سنتی ہوں تو بیٹھتی ہوں اس سے اچھا مائنڈ میرا ریلیکس ہوتا ہے اور اچھی فیلینگس آتی ہے گڈ وائبس آتی ہیں میرے کو وہ سب گانے سننے سے